योग योग के बारे में अगर कहा जाए तो योग एक तरीके की चिकित्सा प्रणाली है योग करने से इंसान स्वस्थ रहता है और सेहत भी सही रहती है जब प्रेरित की बात आती हैं तो हम कह सकते हैं की इससे पहले हमारे देश में जिस तरीके से आज योग के प्रति लोग जागरूक हैं पहले ऐसा नहीं था पहले योग होता था मगर इतना इतनी तेजी से प्रचार प्रसार भारत में नहीं था मोदी जी दो हजार चौदह से प्रधानमँत्री बनते हैं उसके बाद दो हजार पँद्रह में इक्कीस जून को योग दिवस मनाने के लिए पूरे देश पूरे विश्व को प्रेरित किया और तभी से योग पर सब की ध्यान आकर्षित हुआ जिससे लोगों के मन में योग बस गया आज देश विदेश में योग करने वाले देशों की संख्या बहुत हो गई लगभग एक सौ नब्बे देशों में योग इस बार इक्कीस जून को मनाया गया जो कि योग योग दिवस अपने आप में एक ऐतिहासिक बनता जा रहा है इसके लिए हमारे बहुत सारे चैनल्स जो योग के बारे में बताते हैं कि योग मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य के लिए हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कंपलसरी है क्योंकि इंसान योग से अपने आप को बहुत सरी बीमारियों से तो वैसे ही दूर कर देता है क्योंकि मेहनत करने से ही इंसान स्वस्थ रहता है नहीं तो आजकल देखा जाए तो लोग फैट के शिकार हो गए मोटापे के शिकार हो गए काम नहीं करते हैं आलस में रहते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं इसीलिए कहा गया है जैसे पतंजलि योग शास्त्र के दार्शनिक है इन्होंने योग शास्त्र पर किताब लिखा है जिससे योग को पूरे विश्व में प्रसारित किया जा सके योगी जी मन की बात में भी मोदी जी मन की बात में भी कभी कभी योग के लिए संदेश दे जाते हैं और कहते हैं कि योग एक तरह से चिकित्सा प्रणाली है जो कि हर औरत हर बच्चे हर आदमी को योग करना चाहिए और हमारे बहुत सारे चैनल जैसे आस्था चैनल हो गया ये योग के बारे में बताता है इंसान को संदेश देता है कि योग से ही बहुत सारी रोग से बचा जा सकता है बीमारियों से बचा जा सकता है इसलिए हमें योग करना चहिए प्रतिदिन करना चहिए और योग दिवस भी मनाना चहिए